گڈ مارننگ سر سر کار شو روم سے بول رہے ہیں سر سر کیا نام ہے آپ کی کمپنی کا سر اچھا تو کس کس ماڈل کی کار آپ کے پاس ملتی ہے سر اچھا تو ہم یہیں یو پی سے بات کر رہے ہیں تو کار میں آپ کے کیا کیا سہولت ہوتی ہیں جی جی جی

کتنے سیٹ ہوتے ہیں آپ کے کار میں جی تو اگر ہم آرڈر کریں گے تو کتنے دن میں ہمیں مل جائے گی کار جی جی جی تو کار جب ہم لیں گے تو کیا کیا ہمیں فارمیلٹی پوری کرنی ہوگی جی جی تو کتنے تک کی پڑے گی آپ کے یہاں کار اچھا جی جی جی

تو جیسے ہم کار لیں گے تو ہمیں پیمینٹ کیش میں کرنی پڑے گی یا چیک چل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے شو روم کا پتا بتا دیجیے ذرا جی ٹھیک ہے سر پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس